ध्यान आनी प्राणायाम हाचें म्हत्व आमच्या योग साधनेंत खूब जबरदस्त अशें आसा प्राणायमान जी सुरवात जाता तातूंतल्यान भितर तुमच्या शरिराक व्यायाम आसा आनी भितरली सगळीं भितरली सिस्टिम जी आसा ती सगळीं निवळ जाता आनी त्याच पद्दतीन आमचें मानसीक आजार आसा तें दूर जातात मनाक आनंद मेळटा आनी प्राणायम प्राणायम करता करता आमी खूब वयल्या स्तराचेर वतात ध्यानांतल्यान भितर सुद्दां आमकां आम मन एकाग्र जाता मना वयलो ताण कमी जाता आनी ती एक खूब महत्वाची पायरी जावन आसा आनी त्या मुळे प्राणायम आनी ध्यान ह्या दोन गजालींतल्यान मनीस खंयच्या खंय पावपाक शकता अशें योगाचें म्हत्व आसा